संनाय खावनायनि गेजेराव आङो बयनिख्रुइबो नारजि अमाखौनो गोथावसिन मोनो लोगोसे बे नारजि अमाखौनो आङो मोजांसिनबो मोनो संनो बेनिखायनो आं दा नारजि अमानि रेसिपिखौ खोन्थासिगोन नारजि अमाखौ संनो सिगाङावनो जोंनो फाथो बिलाइखौ नांगौ जि फाथो बे बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो फोराननानै जेब्ला बेयो मोजां रानो बेयो गोसोम रंनि मोनसे महर सोलायो दा बेखौनो जोङो नारजि ओंख्रि बानायगोन दा नारजि नारजि ओंख्रिखौ संनायनि सिगां जोंनो खारैबो नांगौ दा जोङो खारैखौ सरनानै लानांगौ जोङो बाजाराव जि मोनो बेखौ लाबोदो लाबोनानै मोनसे थोरसि नङाबा खेरखा लानानै सायाव सि स्रि गोबा होनानै नारजि जि बेखौ होदो आरो दैखौ बिनि सायाव दै होनानै खोबनानै दोन्दो दा बेयो बे सिंनि जि सि होगोन बेनि सिंनिफ्राय आस्टे आस्टे गनानै बियो नारजिया मोजाङै बेयो सरजागोन आरो बेयो नारजि ओंख्रियाव होजागोन दा जोङो नारजि बिलाइखौ सायनानै लानानै दैआव मोजाङै सोमनानै दोननांगौ दैआव मोजाङै सोमनानै दोननायनि उनाव मोजाङै सुनांगौ सुनायनि उनावहाय गोसोबा फिसा फिसा हानो हायो हायाबा हाया बे गोसो बाट आङो हानो मोजां मोनो बेनिखायनो आङो सुखांनायनि उनावहाय नारजि बिलाइखौ फिसा फिसा हायो ओमफ्राय हानायनि उनाव अमा बेदरखौ मोननै खालामगोन बांद्राय मेजेमखौ जोङो आलदा दोनगोन आरो मोदोम मेजेमखौ आलदा दोनगोन दा सिगाङानो आङो नारजि अमाखौ कुकाराव सङो बेनिखायनो कुकारखौ जाननानै लागोन जेब्ला कुकारा दुंगोन बे समाव आङो फानलु साम्ब्राम मस्ला मिट मस्ला ओमफ्राय दुन्दिया पावडार सिल्लि पावडार बेदि नांगौ सि जिखिनि मस्ला होनांगौ बेखौ होजोब्बाय बेखौ होनायनि उनाव आङो जि अमा मेजेमखौ आलादा दोन्दों बेखौ आङो कुकाराव दोनबाय कुकाराव दोन्नायनि उनाव बेखौ मोजाङै एवनानै लाबाय जेब्ला बेनि दैआ खोब दसे खोब्बाय एवबाय खोब्बाय आरो एवबाय जेब्ला बेयो एसे मोजाङै ब्राउन कालारनि बेयो जायो अब्ला आङो जि नारजिखौ फिसा फिसा हादों बेखौ आङो कुकाराव होनानै मोजाङै एरबाय मोजाङै एरनायनि उनाव जि खारैखौ आङो सरनानै लादोंमोन बे खारैखौ होनोसै होनानै कुकारखौ खोबनानै छयबार नङाबा चातबार बिदि गाबहोनोसै जेब्लानो बेयो गाबखांबाय अब्ला कुकारखौ खेवनानै मोनसे सागं लानानै मोजाङै सादो मोजाङै सा जेब्लानो मोजाङै सायो अब्ला बे मोजाङै गेब्लेगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा खारैखौ जोङो खुरैसे खुरैसेया जाया खुरैनै नङाबा खुरैनै एसे जुदि खारैआ एसे गोजारोम मोजाङै गोजा जायोबा खुरैनै नांगौ जुदि एसे फुथलाला बांद्राय गोजा जायाखै होनबा जोङो खुरैथाम जोङो खारैखौ होनांगौ जेब्ला खारैखौ होगोन खोबनानै दोनबाय बेनि उनाव मोजाङै गाबहोबाय गाबनायनि उनावहाय आराम साबाय जि मोजां सादो सादो सानायनि उनावहाय बेङो जेब्ला गेब्लेजोबगोन गेब्लेजोब्बा जोङो बेखौ खोबनानै दोन्थ'गोन ने आरो बेनि उनावहाय बेनि उनाव नेक्स स्टेपआ जाहैबाय जों जि बेदर मोदोम मोदोम मेजेम एसेखौ आलदा दोन्दोंमोन बेखौ मोजाङै सुनानै आलदा मोनसे सारायाव जोङो जानबाय आरो बे सारायखौ जाननानै थाव होबाय संख्रि होबाय फानलु साब्राम मस्ला मस्लि गासै नों मा होगोन बेखौ होजोबनानै अमाखौ होबाय आरो बिदिनो अरखौ मेडियाम स्लेमाव होनानै मोजाङै एवबाय एवबाय एवनायनि उनाव खोब्बाय आरो एवबाय खोब्बाय एवबाय बेनि उनाव दै होनानै जों बेखौ फोमोनगोन जेब्ला दैआ रानगोन मोजाङै गोदौ होनायनि उनाव जेब्ला दैआ रानबाय बे समावहाय जोङो बेखौ दैखौ जोंनि अरखौ फिसा खालामनानै दैखौ जोङो फोरानजोबगोन आरो गावनि मेजेमखौ ओंखार होगोन बेनि उनाव जोङो जि कुकाराव नारजिखौ गेब्लेहोनो सानानै दोन्दोंमोन बे ओंख्रियाव जोङो जि अमा जों आलदायै एवदों बेखौ जोङो बेयावहाय लगायगोन आरो दै एसे होनानै बेखौ ग्लुब ग्लुब ग्लुब मोजाङै गोदौ होगोन आरो जेब्ला बे मोजाङै गोदौबाय मोननैजों जेब्ला मिलायजोब्बाय अब्ला आरामनो बेखौ नोङो टेस्ट खालामनानै दुन्दिया बिलाइ साम्ब्राम बिलाइ होनानै नोङो खांनो हागोन दा बेनो आंनि रेसिपिआ